मां सिंधी कुटुंब मां आहियां इन करे मां सिंधी पढ़ियो आहियां ऐं मुण्ड खां मूंखे सिंधीअ सां जाम लगाउ आहे मुण्ड खां पहिरियें दर्जे खां वठी वेंदे ग्रेजुएशन ताईं मां सिंधी सब्जेक्ट खयां आहिनि ऐं हर हिकु साल मूंखे सिंधी सब्जेक्ट हूंदो ई हुओ सिंधीअ में मां ग्रेजुएशन कई आहे ऐं मूंखे सिंधीअ सां जाम लगाउ आहे ऐं मां सिंधी किताब जाम पढ़िया आहिनि जेके मूंखे अञां ताईं यादि आहिनि ऐं स्टोरियूं जेके आहिनि उहे बि मां सिंधी में पढ़ियूं हुइयूं जाम कुझु सिंधी नाटक ॾिठा आहिनि सिंधी पिक्चर ॾिठियूं आहिनि ऐं सिंधी माण्हू घणो करे सुठे नमूने ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं मूंखे सिंधी सुठे नमूने लिखणु सिंधी पढ़णु ईंदी आहे उन सां गॾु इंगलिश हिंदी मराठी बि सभु मूंखे लिखणु पढ़णु ऐं ॻाल्हाइणु ईंदियूं आहिनि छाकाणि त मां ध्यानु ॾींदो आहियां पढ़णु ते ख़ासिकर मूंखे सिंधी ॾाढी वणंदी आहे छाकाणि त असांजे वॾनि वॾड़नि जी सिंधी ॿोली ॾाढी मिठी ऐं सुठी हूंदी हुई सिंधीअ में ॻाल्हाइणु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे जेकॾहिं ॿियो कोई ॿीं भाषा में ॻाल्हाईंदो आहे त उहो मूंखे घटि वधि सम्झ में ईंदो आहे इन करे मां उन्हनि खे बि चवंदो आहियां त तव्हां घर में सिंधी ॻाल्हायो सिंधी अखबारूं पढ़ो सिंधी बुक पढ़ो सिंधी नाटक सिंधी पिक्चरूं ॾिठ्यूं जेके अॼुकल्ह असांजे समाज में सिंधी पिक्चर जाम ठही रहियूं आहिनि पर माण्हू ख़ासि ध्यानु न था ॾियनि इन करे ध्यानु ॾियणु खपे हुननि ते जिन एॾो महिनत करे पिक्चर ठाहीनि था त उहे ॾिसणु खपनि किताबु पढ़णु खपनि ऐं ॿुधणु खपे सभिनी खे ॿियनि खे बि ॿुधाइणु खपे त सिंधी ॿोली कीअं ज़रूरी आहे असांजी मातृ भाषा सिंधी आहे इन करे सिंधीअ ते ख़ासि ध्यानु ॾिनो वञे सिंधी ॿोली अमर रहे